कोथंबीर ही सगळ्यांत रुचीक आनी सगळ्या जेवणांक रूच हाडपी इन्ग्रिडियंट हो इन्ग्रिडियंट सगळ्या जेवणाक बरो रूच हाडटा कोथिंबीर ही एक रुचीक न्हय तर खुबूच फायदेमन आसा ताचो वापर केल्यार तातुंतल्यान खूब अशी बऱ्यो न्युट्रिश्यीस्ट गजाली आमच्या भलायकेक मेळटा कोथंबीर ही एक पांचवी रंगाची आसता जी सगळ्या जेवणांत घालतात भाजी रोस आनी खूब अशे वेगळे वेगळे पदार्थांनी घालतात खूब अशे रेस्टॉरंटान आनी जायत्या जेवणाच्या दुकानांनीं ती तिचो वापर करतात कोथंबीर ही लॉकली खंय बी मेळटा ही कोथंबीर जाय तशी घरा घरा कडेन ती उत्पन्न करूंक येता कोथंबीर दोन भशेची आसता सुकी कोथंबीर आनी ओली कोथंबीर ओली कोथंबीर ही पांचवी आस पांचवी रंगाची आसता जी की तिचो डायरेक्ट वापर जेवणांत करतात आनी सुकी कोथंबीर ही तांची बियो आसतात ज्यो बियो मसाला मसालो करपाक वापर करतात तांच्यो तांच्यो बियो कोथंबीराचीं झाडां उगोवपाक वापर करतात ह्यो कोथंबिरांच्यो बियो जेवणांत घातल्यो काय जेवणाची रूच वाडटा कोथंबीर ही कोथंबीर इन्ग्रिडियंट हो एक खूबच म्हत्वाचो इन्ग्रिडियंट जो खूब जेवणांनी घातले म्हणटकीर रूच दिता पुरो